हाँ नमस्ते आप कैम बस से बोल रहे हैं मुझे बस वह रिजर्व करना था बनारस जाने के लिए तो कितना होगा आपका बनारस का अच्छा तो बस आपकी कैसी है अच्छा बस में ऐ सी है आपके अच्छा मेरी फैमिली रहेगी तो हो जाएगी उसमें मेरे बच्चे और परिवार के कुछ लोग हैं अच्छा तो मुझे घूमने जाना है सारनाथ जी फिर मैं वहाँ से फिर और आगे जाना चाहूँगी घूमने लखनऊ ठीक है तब वह बस आपकी लखनऊ तक जाएगी अच्छा तो वहाँ का चार्ज अलग बढ़ेगा

अच्छा तो ए सी आपकी ठीक ठाक चलेगी न वहाँ तक अच्छा हम लोग को लखनऊ में भी घूमना है चिड़िया घर घूमना है वहाँ अच्छा फिर वहाँ से जाना है हम लोग को अपने मायके आएँगे मिर्ज़ापुर जिला वहाँ ले जाएँगे जहाँ आपको चलिए अच्छा ठीक है तो मतलब वह बस सबके हम जहाँ चाहें वहाँ तक जा सकते है रिजर्व करके अच्छा तो फिर मैं चंदौली से बोल रही हूँ चंदौली जिला से तो मैं मैं अपना लोकेसन आपको दे दूँगी कमती गाँव है चकियाँ के पास हाँ चंदौली जिला कमती गाँव लेवा रोड पर पड़ता है हँ वहाँ से लेवा रोड से आप चार किलो मीटर अंदर आएँगे तो कमती गाँव है वहीं मेरा घर है हाँ आप आईए और फिर हम लोग वहाँ से निकलेंगे यहाँ बनारस उसी बस से फिर वहाँ से हम घूमते हुए बच्चो के साथ सारनाथ देखते हुए विश्वनाथ जी का दर्शन करते हुए उसी बस से फिर हम लोग निकलेंगे लखनऊ आपके ही बस से फिर हम लोग वहाँ बुद्धा पार्क भी घूमेंगे आप ले चलेंगे ना चार्ज मिलेगा आपका सारा चार्ज मिलेगा आप बताईएगा आपका कितना चार्ज है बजट में रहे चार्ज हम लोगों के बस हाँ हाँ हाँ तो वहीं हम लोग चलेंगे यहाँ से बनारस बनारस से लखनऊ वहाँ फिर चिड़ियाघर घूमा जाएगा बुद्धा पार्क देखा जाएगा फिर वहाँ से मैं अपने मायके जाऊँगी ठीक है जी नमस्ते